दोन ऑक्टोबर अठराशे एकोणसत्तर दोन ऑक्टोबर एकोणिश्शे चार पंदरा ऑगश्ट एकोणिश्शे सत्तेचाळ सव्वीस जानेवारी एकोणिश्शे पन्नास एकोणीस डिसेंबर एकोणिश्शे एकसश्ट